साढ़े जम्मू च पढ़ाई दा तरीका बड़ा गै शैल ऐ ते इ'यां ठीक बी निं ऐ शैल बी निं ऐ क्योंकि शैल नुहाड़े आस्तै जेह्का बंदा मीर बंदा ते नुहाड़ेआस्तै बड़ा गै शैल ऐ क्योंकि नुहाड़े आस्तै जेह्का बी सरकारी स्कूल जेह्के बी सरकारी स्कूल पढ़दे ते उ'नें बचैरे उ'नें कदें उ'नें ढंगै दे पढ़ांदे निं जां उं'दे ओह् निं करना जेह्के प्राइवेट च पढ़दे जेह्के न ते मीर लोक जेह्के प्राइवेट च पढ़दे ते उं'दे आस्तै ते स्हेई ऐ मजा औना ऐ उं'दे आस्तै उं'नें हर इक चीज पढ़ाई उं'दी पढ़ाई ठीक रौंह्नी ते उं'दा सब किश ठीक रौंह्ना उ'दे आस्तै मेरै आस्तै गै ओह् ठीक ऐ ते बाकी जि'यां बी साढ़े जिन्ने बी जेह्के बंदे पढ़े इन्ने बंदे पढ़े उ'नें कोई नौकरी निं कोई गल्ल निं कोई बात निं ते जि'यां साढ़ै मेरा इक दोस्त गै हा बेचारा ते जि'यां साढ़ै चक्कर एह् ऐ की साढ़ै स्कूलै च जेह्के एह् जनरल न जेह्के जनरल ऐस टी ओ बी सी एह् बड़ा चक्कर ऐ क्योंकि जेह्के जनरल ओह् पैह्ले दे बड़े मेह्नती होंदे क्योंकि जनरल लेकिन ओह् होंदे मेह्नती ओह् की मेह्नती होंदे गल्ल ई ओ बी सी सारे मेहनती होंदे लेकिन इक जनरल जादा मेह्नती होंदे क्योंकि मेरा दोस्त ऐ इक नुहाड़ा इक इक पेपर ई कोई दित्ता उस ओह्दा पटवारी दा पेपर दित्ता क्योंकि में पटवारी दी नौकरी करनी ओह्दा पेपर दित्ता ताकि अहें में पटवारी दी नौकरी करनी पेपर दित्ता इक पेपर दित्ता असें ओह्दा पटवारी ओहका बेचारा ओह् बी सी नुहाड़े च बी नुहाड़े आस्तै बी माड़ा दोस्त हा ओह् नुहाड़ा नम्बर नि आया जेह्का ओ बी सी ऐ ओह् मिलदा जेइयै ते बाकी जनरल हून केह् आखदे की जेह्के जनरल ओह् बी सी गै गरीब होंदे जेह्के जनरल तां ओह् बी जादा गरीब होंदे ओह् भामें मीर होग बी लेकिन दस्सना कि एह् बड़ा ई गरीब ऐ जनरल भामें गरीब होग उसी बेचारे ई नुहाड़े बच्चे बूट बी बर्दी जा कोई कताबा नेंई मिला दियां होन लेकिन उसी आ इसी जनरल ऐ जी ऐ जनरल ऐ एह् ब्राह्मणें घर पैदा होआ हून इसी जनरल ऐ ते इसी कि्श निं थ्होना चाहिदा इक साढ़ै गौरमैंट बड़ा गंदा कम्म करा दी ऐ ओह् जेह्के बी ओ सी जां जेह्के बंदे न जेह्के तां इ'नें ई स्कालरशिप देओ माराज जनरल गी निं देओ माराज जी जनरल बड़े मीर बंदे जनरल जनरल घर पैदा करियै उ'नें केह् करी ओड़ेआ उ'नें कोई गुनाह् केह् देई ओड़ो उ'नें उं'दे आस्तै ओह् लाई ओड़ेआ कि उ'नें ई स्कालरशिप थ्होऐ माराज जी हून जेह्के बी ओ बी सी न उ'नें एह् नौकरी थ्होऐ उं'दे आस्तै फौजी नौकरी लेऔ उ'दे आस्तै पलीस दी नौकरी लाऊड़ओ साढ़े आस्तै किश निं जनरल केह् होंदे गै मीर न एह् कम्म नेईं करना चाहिदा ते जेह्के जनरल ओह् इक्कै जेहा बराबर देओ ओ बी सी ओ बी टी सी जेह्के बी हैन ऐस टी सी जेह्के बी ऐन उ'नें ई ओह् देओ हर इक गी इक्कै जेहा रक्खो जनरल बी उ'नेंई स्कालरशिप देओ ते उ'नें ई रक्खो ऐसी गल्ल कदे निं करनी चाहिदी